بہت سارے عام پیشے اور کیریئر ایسے ہیں جن کو لکھنؤ ضلعے کے لوگ اپناتے ہیں یہ پیشہ ضلعے کی معاشیت اور دردِ زندگی میں بہت طریقوں سے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ کیونکہ ان پیشوں کے ذریعے سے ہی ہم لوگ اپنی زندگی جیتے ہیں اور اپنی مالی حالت بہتر کرتے ہیں اور یہاں کے عام اور غریب لوگ ان پیشوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں اور ان کی صحت کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پیشوں کے ذریعے ہی ہم ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں اور کریئر کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اپنے معاشرے کا نام روشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اور اسی کے لیے ہم لوگ اور ہمارے سماج اور اور ہمارے معاشرے کے لوگ پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے